हॅलो म्हाका ट्रेनीची टिकेट रिजर्व करपाक जाय आसलेली ते कशें करप तें म्हाका खबर ना तुमी म्हाका मातशी मदत करूंक शकता म्हाका कसले कसले कोटास आसता पय ते म्हाका खबर ना आनी म्हाका टिकेट बूक कशी करप ती कळना म्हाका दोन म्हयन्याची मागीर जी टिकेट बूक करपाक जाय कसले कसले कोटा आसता जावं ते कोटांचे म्हत्व कितें तितून किदेंय कितें म्हाका एडवान्टेजीस जावं डिसएडवान्टेज आसा तें म्हाका मातशें जाणून दिवंक शकता तुमी जावं तितून म्हाका हो पॅकेज म्हणजे फूड आसतले जावं स्लीपींग किदें किदें तें ट्रेनीन म्हाका मेळोंक शकता अशें किदें तुमी जाणूंक शक शकता जशें की हांवें आयकलां की अशें जनरल कोर्टा टक्कल कोर्टा प्रिमियम टक्कल कोटा लेडीज कोटा फॉरेन ट्युरिस्ट कोटा एस एस कोटा अशें खंय तरी आयकलां हांवें म्हाज्या फ्रेंडा कडल्यान बीन हे कोटांचे म्हण मतलब कितें जावं हेजो किदें तें म्हाका कांय कळना तुवें म्हाका मातशें तें समजूंक शकता की हें कोटांनी किदें किदें आसता तें ते कोर्टांनी अशें स्लीपींग बीन आसता तें म्हाका खबर ना म्हाका दोन म्हयन्या मागीरची म्हाका टिकेट जाय वास्कोच्यान म्हाका मुंबय वचपाक जाय आनी मुंबयच्यान म्हाका आणींग फुडें ती म्हाका त्या प्रमाणे म्हाका टिकेट बूक करपाक जाय तिकेट म्हणजे अशें रिजर्व रिजर्व करपाक जाय दोन म्हयन्या मागीरची म्हाका लेडीज कोर्टान टिकेट बूक करपाक जाय ती कशी करप ती म्हाका आजून कळना खूब जाणांक विचारले म्हाज्या फ्रेंडान मागीर तुमचो नंबर दिलो तुमी ट्रेनीनूच तुमचें ट्रेन एजंट म्हूण अशें काम करलेलें आसा ट्रेवल एजंट जावं तुमी म्हाका मातशें मदत करून हें मातशें समजोंक शकता की हें कशें किदें आसता तें जावं म्हाका तुमी मातशें टिकेट बूक करूनय दिवंक शकता मातशी म्हाजी खूब मदत जातली मातशी आनी मातशें म्हाका हें समज की इतके सगळे कोटास आसा पय ते कोटांनी आमी करप किदें आनी हांव लेडीज कोटांत घेवंक न्हू की आनीक कसलें कोटा बरें आसतलें जावं हांव पळय एक प्रिमियम कोटा म्हणून आसा पळय तितून मातशी चड आसा की अशें एडवांटेजीस चड आहा जावं तें कम्फटेबल आसा न्हू तें मातशें म्हाका सांग अशें म्हाजो बजट आसा तें बजटा तुमकां सांगता म्हाका तेत बजटान म्हाका हितून जें किदें बरें जातलें तें मातशें म्हाका सांगून दिता तुमी म्हाजो ट्रेनीचो म्हटल्यार अशें धा हजारा भितर जावपाक जाय कित्याक चड म्हारकूय नाका पूण सारकें कम्फटेबल आसपा जाय ती जर्नी सो म्हाका मातशी तुमी टिकेट बूक करून दितात आनी मातशें हें सुद्दां समजयात आनी कसलो बरें आहा पळय जें म्हाका बरें जातलें कित्याक हांव एकटेंय ट्रेवल करपाचें म्हणून म्हाका मातशें हें मातशें तुमी जाणून दिया ते तुमची खूब मातशी म्हाजी मदत जातली मातशी तुमी हें केलें जाल्यार थँक्यू